وقت پہلے بہت اچھا چل رہا تھا جیسا کہ اور کیا کہتے ہیں میرے یوگی جی آئے اور پہلے انہوں نے بہت وعدے کیے تھے بہت سارے وعدے کیے لیکن یہ پورا نہیں کر سکے کچھ کچھ ایسا نہیں ہے کہ پورا نہیں کیے ہیں کچھ کچھ کیے بھی ہیں یوگی جی اور میٹرو ویٹرو کی بات کی تھی تو میٹرو انہوں نے اسٹارٹ کیا اور لیکن لائق کے نہیں ہیں بہت جگہ ایسا نہیں ہوا اور بہت مطلب کہ سمجھ میں نہیں آیا ایسے ان کو کرنا چاہیے تھا اور اچھے سے اور کرنا ترقی پہ پہنچانا چاہیے تھا جیسے کہ دو بار یہ بن چکے ہیں دوسری بار ہے یہ تو اس حساب سے ان کو اور اچھا کرنا چاہیے تھا اور بہتر کرنا چاہیے لیکن کچھ کچھ چیز میں انہوں نے بہت اچھا بھی کیا ہے تو کچھ کچھ چیز اور بھی دقتیں ہی پیدا کی ہیں بہت دقتیں پیدا دقتیں تو بہت پیدا کی ہیں لیکن اچھے بھی کام کیے ایسا نہیں کہ نہیں کیے ہیں اسی لیے ان کو چاہیے تھا کہ اچھے طریقے سے اپنی وہ لے کے چلتے ملنسار اور ان کے ساتھ یہاں پہ دو طرفہ معاملہ کر رہے ہیں اس لیے ان کو دو طرفہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صحیح ساٹھ لے کے چلنا چاہیے ایک طرفہ لے کے ایک طرفہ نہیں مطلب سب کو مل جل کے لے کے چلنا چاہیے ایک طرفہ سے نقصان ہے اور بھی بہت سی نقصانیت اٹھائی جا رہی ہے اسی لیے ان کو مل جل کے لے کے چلنا چاہیے بہتر طریقہ یہی ہے اور ان کو کیا کہا جائے ٹھیک ہے جس حساب سے کر رہے ہیں ان کو چاہیے جو جہاں بھی دنگے فساد ہو رہے ہیں اس کو روکیں